हजबंड्रीन तांकां तरे तरेचें जेवण आसता तेतूतलें कॉन सोयाबीन मील्क अशें खूब तरेचें जेवण आसता जर तुमी म्हाका विचारलें जाल्यार हांव न्हू जनावरांक जे जमणींतल्यान येता तें दितले जे तेतून येता खूब कडेधान्या येता तितून तें हांव दितलें किद्याक की निसर्गांतल्यान जें येता तितूंतल्यान तांकां ताकत गावता आनी तें तेंच्या जी जिवाक बरें आसता हांव तेंकां गवत दितलें गवत आनी ताज्जें सामकें उदक दितलें कित्या की जर तें हें असलें खाल्लें जाल्यार तेंच्या बॉडीन तेंच्या बॉडीन खूब चेंजीस जातले आनी तेतून तांकां आमकां बरें प्रोटीन गावले म्हटल्यार जर हांवें गायक चारां घातली जाल्यार गाय म्हाका ताजे दूद दितले जर हांवें जर हजबड्रीन दिता तसल्या घालीं जाल्यार ते दूदूच दितले पण तशें

निसर्गांतल्यान जे आमकां कडधान्य गावता तेंच तेंच्यांनी बी खाल्ल्यार तांकां बी बरें कित्याक की जर आमी त्यात तेंच्या कडेन आमी तेंच्याच कडल्यान आमी आमचें पोट भरता जर आमी तेंकाच जर बरें घातले आनी जर तेंकां आमी उरलेलें उरलेलें नाजाल्यार जे कॅमिकल प्रोडक्ट्स आसतात ते घातले जाल्यार तेंच्या बॉडीन खूब चेंजीस जातले तेंकां कितें बी कसलो बी रोग जावं शकता पण जे निसर्गांतल्यान आमी उगोण काडटा तितूंतल्यान खंयचेच रोग जावं शकना कित्याक की तें जमनींतल्यान काडटा तेका खंयचेच कॅमिकल घालनात चारां म्हटलीं उदक म्हटलें बरें उदक म्हटल्यार उपरांत कितें येता की झरींतलें उदक हांव जालें म्हाज्या जनावरांक रानान सोडटलें कित्याक की जर रानान सोडून तांकां जेवण खावन हाडून तांकां जर फ्रेश जेवण तांकां जायतें दिलें आमी कशें तेंच्या फुडल्यान ताट दोवरल्या उपरांत ते ताका खावचेच पडटा बिकोज तेका आनी कांय तेज कडेन आनी कांय उपाय नासता एक जर आमी तांकां सोडून चारा खावपाक दिलें जाल्यार तेंकां जाय तेच तें घातलें तेंचे म्हणजे खंय तेंकां खबर तांकां जाणूं आसता की खंयचे बरें ना खंयचे वायट आसा कितें खावंक जाय कितें ना हें तांकां खबर आसता जर तेंचेरूच तें आमी सोडलें जाल्यार आमकां बरें पश्टीक अशें दूद मेळों शकता नाल्यार मास मेळोंक शकता